पेंटिंग करयके लिय हमसभ एकटा चार्ट पेपर ख़रीदै छियै ओहिमे फेर रंगा ख़रीदै छियै तीन चारि रंगके जाहिसॅं स्केचवला मोमवलासभ पैंट कलरसभ ई सभ ख़रीदै छियै जाहिसॅं पेपर पर बनबै छीयै आओर किसी चीज़ ककरो जे चित्र देखै छियै तऽ हमहुँ चाहै छियै ओकरा सेम टु सेम उतारयके लिय आओर हम पैंट करै छियै ओ ओहिसॅं बहुत सुन्दर लागै छै भावना जागै छै जे पैंट कय सकैत छियै आओर पेंटिंग शुरू करयके लिय स्केचके भी स्केचसे सात रंग बारह रंगके रहै छै ओहिसॅं सभ रंगकें सभ बॉक्स मे सभ तरहसे भरि छियै ओहिसॅं नीक लागै छै भरयमे आ प्रोत्साहित होइ छै उत्साहित होइ छियै जे पैंट हमहुँ करै छियै जे हम कै सकबै